योग सां पंहिंजी सुठी रीते देखभालु थींदी आहे जीअं त उनजा अनेक प्रकारनि जा फ़ाइदा आहिनि उन्हनि जा सूर्य नमस्कार हूंदा आहिनि उनमें पाण सभई प्रकारनि जी कसरतूं थींदियूं आहिनि जे उन सां पंहिंजो तनाव बि दूरि थींदो आहे योग सां हिक ध्यान बि आहे आसन उन सां बि पंहिंजे शरीर जे तनाव जी दूरि थींदो आहे योग में कॾहिं बि आलसु न करिणो हुजे हूंदो आहे योग असांखे घणे ई शरीर में शक्ती ॾींदो आहे योग जा अनेक प्रकारनि जा फ़ाइदा थींदा आहिनि योग कॾहिं बि घुसाइजे न सभेई मिली करे योग करण सां पाण खे फ़ाइदो थींदो आहे ऐं आलस बि कान थींदो आहे योग करण सां पंहिंजे शरीर जा कमर जा सूर गोॾन जा सूर लही वेंदा आहिनि जंहिंखे पेट जी तकलीफ़ूं हुजनि उनमें बि योग तमामु फ़ाइदे लाइ आहे योग हमेशह वेही आसन ते वेही करे करिणो हूंदो आहे उन योग सां पंहिंजे शरीर जे हर प्रकार जी देखभाल थींदी आहे जीअं त मथे जो सूरु ऐं पेरनि जे टंगुनि ते जेकी आंङरियूं हूंदियूं आहिनि उनमें बि सूरु हूंदो हुजे त उन पेरनि खे हलाइण खां बि पाण जे शरीर जी देखभालु थींदी आहे योग हर प्रकारनि जे तनाव दूरि करण जो हिकु जड़ी बूटी रूप आहे योग मां बि कंदी आहियां ऐं ॿियनि खे चवंदी आहिया त उन्हनि जा तमाम प्रकारनि जा फ़ाइदा आहिनि उहो तव्हांजे तनाव खे दूर कंदा आहिनि पंहिंजे शरीर जे देखभाल लाइ उथंदे वेहंदे रोज़ु योगा जे बारे में ॻाल्हाइणु घुरिजे योग हमेशह गॾे मिसे करे त उहे सभेई उन्हनि जा जेके वीचार आहिनि ऊअं पाण खां चवनि त उन्हनि खे कहिड़ी कहिड़ी तकलीफ़ूं आहिनि त उहे पाण खे चयी सघनि ऐं पाण उनजे तकलीफ़ ॿुधण खां उन्हनि खे उहे कसरतूं ॿुधाइजनि त उनजे शरीर जी बि देखभालु थींदी आहे तनाव दूरि करण जा आहे अखियुनि जी बि कसरतूं थींदियूं आहिनि तनाव दूरि करण लाइ हिक आसन शवासन बि थींदो आहे उन शवासन में सुम्ही पवणो हूंदो आहे पंद्रहं मिन्ट ऐं ध्यान में वेही करे उन ओम जो शब्द उचारिणो हूंदो आहे जो पंहिंजे शरीर जे तनाव खे दूरि करण लाइ तमाम घणो फ़ाइदो थींदो आहे योग हमेशह सभिनी लाइ सवलो ऐं सुठो हूंदो आहे